हांव पयलीं चुडीदार टॉप्स नायटी शिवोन अशें विकताले पूण मटेरियल तेंचो आसतालो आनी हांव शिवपाचे चार्जीस फक्त वन एटीत काडटाले आनी आतां हांव नायटी शिवतां मटेरियल म्हाजो पूण मटेरियलाचे आनी शिवपाचे मेळोन हांव टू सिक्स्टीच घेता आनी टॉपीन शिंवता चुडीदारूय शिवता आतां सद्द्या ते शिवपाचे मटिरियल तेंचो घेवन आतां मात्शे चार्जीस वाडयल्या टू हंड्रेड घेता एका पिसाक